देखौँ जबसँ कोरोना टाइम एलहुँ इहाँ दू हजार बीससँ लगभग अप अप्रैल महीनामे कोरोना टाइम जहिना एलहुँ तकरामे सँ पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गेलहुँ ऑनलाइन सिस्टम हो गेलहुँ तऽ कहियो मीटिङ्ग शामिल हो होबै लेल नहि तऽ रि रिमोटसँ ककरोसँ जु जुड़ना हइ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस एप्पसँ मीटिङ्ग मीटिङ्ग करनाइ रहै व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंगसँ पढ़ाइ करिलेलियैहँ जूम मीटिंगसँ पढ़ाइ करिलेलियैहँ युट्यूबसँ ऑनलाइन पढ़ाइ करिलेलियैहँ यहीसभ वीडियो कन्फ्रेन्सिंग एप्पसँ यए सेवा इस्तेमाल करिहऽनी बहुते बढ़िआँ लगलँ अनुभव जे छँ अनुभव तऽ पूरा हो गेलँ दू साल जे कोरोना टाइम जे दू साल रहलनि पूरा नवाब हो गेलहुँ कि केना कऽ मीटिङ्ग करना यए मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कॉल या वी वीडियो कॉलसँ पढ़ाइ करना ही पूरा एकदम अनुभव होइ गेलौँ लेकिन एकरामे जे हमरा सभसँ अच्छा नीक लागलहनि कि घर बैठले सुविधा मिली गेलौँ कही जाइ लऽ नऽ पड़लँ आरामसँ पङ्खामे बैठी कऽ एकदम मस्तीसँ वीडियो कॉलिंगपर पढ़ाइ करि लेलीयँ करि लेलियँ मीटिंगसभ मीटिंगमे शामिल हो गेलियँ कहीँ जाइ लऽ नऽ पड़लँ इएह हमरा नीक लागलँ लेकिन एकरा हमरा नीक जे नहि लगलँ कि नऽ लगलँ तऽ इए मोबाइलेमे पढ़यमे थोड़ासा ई दिक्कत छँ कि घण्टो घण्टा देखबँ आँखि आँखि दरद करऽ लगै छँ आँखि दरद करऽ लागै लेकिन मजा आबैयँ लेकिन लेकिन ऑनलाइन ज्यादा देर नहि ने करय पड़लँ यही थोड़ा सा अच्छा नहि लगलँ लेकिन लेकिन ऑनलाइन जे लगलँ बढ़िआँ पढ़यमे तऽ बढ़िएँ लगलँ ऑनलाइन मीटिंग करलियँ जुड़यमे बढ़िआँ लगलँ नीक जे लगलँ ऑनलाइनके सुविधा हो गेलँ लेकिन ज्यादा देरतक करय लेल पड़ै छै ने ई हमरा अच्छा नहि लगलँ नीक नहि लगलँ तऽ ऑनलाइन मीटिङ्ग मीटिङ्ग शामिल यही दिक्कत जुड़ै वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग एप्पसँ इस्तेमाल करलियैहँ अनुभव ठीके रहलोँ तऽ अनुभव अनुभव तऽ बढ़िआँ ही रहलँ एकदम पूरा एक्सपिरिएन्स होय गेलाँ पूरा सीखित लेलीहँ लेकिन पूरा सीखि लेलीहँ पूरा सीखि लेलीहँ अनुभव पूरा हो गेलँ लेकिन इएह थोड़ा सा फा ये नीक इएह लगलँ कि नीक यही लगलँ कि ऑनलाइन सुविधा हो गेलँ जाइ लऽ नहि लगलँ घर बैठले हो गेलँ वीडियो कॉलिंग पऽ पढ़ि लियँ दू घण्टा तीन घण्टा जे भी पढ़ि लियँ लेकिन लेकिन फेर नीक एहिना लगै कि मोबाइल ही मे पढ़ै लागै हइ इसीलिये ज्यादा देर नहि पढ़ऽ पड़ै छै यही